जब मैंने सब प्रथम खाने को बनाया तो मेरा खाना खराब हो गया था लेकिन धीरे धीरे पकाते पकाते पता नहीं चला कि उसमें स्वाद आने लग गया था खाना पकाते पकाते जब जब मैंने अनुभव महसूस किया तो मैंने पाया कि खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है खाना बनाते बनाते जब उसमें स्वाद आने लग गया तो मुझे पता चल गया कि खाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसको कोई आसानी से बनाया जा सकता है लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस भी करती रहनी चाहिए